जोंनिनो बे बेंटल एरिया आव मोसानाय डानसार फोर दं थेवब्लाबो जों मास्टार फोरखौ मोननो हायाखै बेनि बागै एसे सोंलु फैदों जाहाथे जों मोजां मास्टार फोर दंमोनब्ला जोंखौ मोजांयै मोजां मोसानो फोरोंलांनो हागौमोन नाथाय जों मोजां मास्टार फोर गैयिनि थाखाय मोसानायनि बागै जों मोजां प्रेक्टिस खालामनो हायाखै आरो जों बयबो जोंनि मोसानाय जोंनि हारिमुखौ जों जेब्लायबो जौगालांनो नाजायो मोसानाय दामनाय देनायाव जों बयबो बाहागो लायो जेरै आंबो मोसायो बिदिनो जोंबो दखना गाननानै जोंनिनो बर'नि ट्रेडिसनेल दखना गाननानै जों बागुरुम्बा बायदिसिना जों मोसायो खाम ज'था खेराय बायदिसिना दामनानै जों मोसायो क्रिस्टि मोसायो जोंनिनो बे बेंटल एरिया नि फोथाराव जों ज' जानानै जों बयबो मोसायो बेखौनो जों आसा खालामो जाहाथे जोंनि बेयाव जोंनिनो बेंटल एरिया आव मोजां मास्टार फोर मोननो हानाय बायदि डान्स प्रेक्टिस खालामग्रा जोंखौ फोरोंग्रा बेबायदिनो जों मोननो हानाय बायदि मोसानो ओरैबायदि खस्थ' मोनोब्लाबो जों जिउआव मोसानायखौ नागारा मोसानायाव फार्स्ट सोलोंजेननायाव जों ओरैबायदि आथिं सायो थिक जोंबो मोनथिगौ जेरै आंबो मोसायोमोन बेबायदिनो जों बयबो दावगालांनो हानायबायदि मोसानायखौ जों मोसानायखौ जों बयबो मोजां मोनो मोसानाय होनोब्ला जों बयबो मोजां मोनो मानोना जों बबेबा प्रग्राम मोनसे जायोब्ला जोंबो मोसाहैनो सानो नाथाय जों मानसि गिदिरफोरखौ बरायनो हायो जाहाथे जोंनि बे मोसानायखौ जों बयबो नागारालासिनो जों बयबो मोसानो बयबो आवगायबोयो जाहाथे जों मोजां मास्टार फोर मोनो बे मास्टार फोरनिफाय जों गियानखौ मोननो हायो जाहाथे बिसोरबो बिसोरबो जोंनि गोरलै गोरलै उन्दैफोरखौ जोंनि बिनानावफोरखौ फंबाइफोरखौ बिसोरो मोजां मास्टार फैनानै मोजां डान्सार खालामहोनो हायो जाहाथे जोंबो जोंनि बेलायाव गैयाब्लाबो जोंबो गावबा गावनि गोसो सिंजों नाजानायजोंनो जों मोननो हादों थिक बिसोरबो गावसोरबो नाजालायनानै जोंनि हारिमुखौ जौगालांनो हायो होननानै आं आसा खालामो जेरै आंबो बिदिनो मोसायो आंबो मोसानो रोङो थेवब्लाबो जों गोबां मास्टार फोरनिफ्राय गियान मोनाखैब्लाबो जोंनि गावगावनि नाजानायनिजों मोसानो हादों